हाँ मैं बेगूसराय से बोल रहा हूँ बेगूसराय बिहार की एक ऐसी जिला है जो पूर्व में ये मुंगेर जिला में था मुंगेर जिला जो कि अंग प्रदेश है राजा कर्ण की राजधानी अंग है उससे फिर बाद में ये जिला कट कट गया और ये बेगूसराय जिला मुख्य रूप से मिथिला का परिक्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर हमारे लगातार बहुत सारे महापुरुष हुए हैं साहित्यकार हुए हैं संगीतकार हुए हैं साहित्य के क्षेत्र में हमारे राष्टकवि रामधारी सिंह दिनकर को पूरी राष्ट्र जानती है राष्ट्र उन्हें नमन करती है और राष्ट्रकवि का गौरव प्राप्त है उनको संगीत के क्षेत्र में श्रीमती शारदा सिन्हा पद्म भूषण से विभूषित हैं जोकि अपना नाम देश विदेश तक उनका नाम चर्चित है इतना ही नहीं यह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि रही है यहाँ औद्योगिक क्षेत्र रिफाइनरी पेट फर्टिलाइजर है और साथ ही साथ मिथिला पेंटिंग के दृष्टिकोण से तो यहाँ पर हमारे जो घड़ा बनाते थे हमारे जो मिस्त्री चित्रकारिता करते थे अद्भुत ही मूर्ति के क्षेत्र में हमारे जिला का मंसूर चक जोकि सुप्रसिद्ध मूर्तिकारी में राष्ट्र स्तर पर अपना स्थान रखता है मेरा जिला देश में अपना गौरव प्राप्त किए हुए है अतः इन

सम् इन सभ्यता और संस्कृति से परिपूर्ण जिला बिहार के मानचित्र पर है बिहार ही नहीं देश के मानचित्र पर है आज बरौनी रिफाइनरी का नाम देश के विदेश तक भी नाम चर्चा में है कि ये आज़ादी के बाद मेरे समझ से हिन्दुस्तान का बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना है और ये तो पेंटिंग के क्षेत्र में बताए अन्य क्षेत्र में भी बेगूसराय अपना स्थान रखता है राजनीतिक क्षेत्र में भी यहाँ से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह डॉक्टर राम चरित्र सिंह हमारे मंत्री रहे भोला सिंह वामपंथी के सूर्य नारायन बाबू अनेक यहाँ के हस्ती रहे हैं वर्तमान में हमारे केन्द्रीय मंत्री गिरीराज सिंह भी इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं बेगूसराय कला के क्षेत्र में संस्कृति के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास के क्षेत्र में इतिहास के मामले में हमारी बेगूसराय के जी डी कॉलेज के प्रख्यात विद्वान रहे डॉक्टर दसरथ कुमार डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार जैसे महान इतिहासकार है जिलो जिनकी आज भी बड़ी बड़ी पुस्तक चल रही है जोकि मिथिला युनिवर्सिटी का अंगीभूत इकाई है गणेश दत्त महाविद्यालय आगे हमारे जितने भी महापुरुष आज़ादी में भी योगदान दिए उनको भी हम आज नमन करते हैं अभिनंदन करते हैं बेगूसराय में कई एक नदियाँ बहती हैं लेकिन ये गंगा की पावन तट पर बसी हुई है यहाँ सिमरिया घाट में सिमरिया धाम जो आज के डेट में जो हमारे मतलब धार्मिक संस्थान के रूप में उसको सरकार और हमारे समाज के धर्म ग्रन्थि लोग उसको विकसित कर रहे हैं यहाँ पर एक माह कल्पवास होता है माता गंगा की पावन भूमि के तट पर और ये माता जानकी का कहा जाता है कि ये उनकी डोली जब अवध से चली थी तो उनकी डोली इसी तट पर पहली बार उतरी थी तो ये हमारे पवित्र भूमि बहुत ही